पयली आमी न्यूजपेपर वाचून न्यूज वाचताले आनी आयज काल मोबायल आनी टि वी वयल्यान आमकां सोगली न्यूज मेळटा पळय बड्डे कोणाचो आसलो जाल्यार आमी स्वता घरा वचून ताका वीस करताले पूण मोबायल इलेक्शन आमी मोबायलार फोन करून वा मॅसेज करून ताका वीश करतात लगीण आसलें जाल्यार आमी तांच्या घरा वचून इन्विटेशन दिताले मात आतां मोबायलार फोटो धाडटात वा कॉल करतात आनी खंय जाग्यार भोवंक गेली जाल्यार आमी पयली फोटो काडून स्टेटस घालतात आनी आनी स्कुलान आमी पयलीं पुस्तकां शिकता पुस्तकां वयल्यान शिकतालीं आनी बरयतालीं आज काल मोबायल येल्लेंच्यान आमी फोना वयल्यान शिकतात आनी बरयतात